ہاں میں اتر پردیش کی فنون اور دست کاری کی روایت کی تاریخ اور ابتدائی بیان کر سکتا ہوں کہ یہاں کے لوگ بہت سارے کام ایسے ہیں جو اپنے دست کاری سے کرتے ہیں جیسے کہ بنائی کا کام ہوتا ہے جس پہ امروڈی کا کام ہوتا ہے یہاں کے لوگ اس کام کو بہت پسند کرتے ہیں اسی طرح کے مٹی کا برتن بنانا بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بہت سارے کام کو کرنا پسند کرتے ہیں اسی طرح ایک جیسے کہ کپڑوں پہ کڑھائی کرنا کپڑوں کا سلائی کرنا اور اس طرح کے خوبصورت ڈیزائن اور پسندیدہ چیز کو بنانا یہ لوگ یہاں کے لوگ بہت پسند یہ اتر پردیش کی پرانی کہانیاں ہیں اور اس کو لوگ بہت خوبصورت انداز سے اس کی دست کاری کرتے ہیں